بھارت کے مشہور ریاستوں میں ریاستِ دلّی ہے جو اِک اتہاس ہے اُس کا جو بہت پرانی شہر ہے جہاں پہ کئی حکومتیں حکومت کر چکی ہیں جس سے کئی چیزوں کی جیسے کہ اب تعمیر دیکھ لیجیے آپ قطب مینار ہے لال قلعہ ہے اور کئی ایسے چیزیں ہیں کئی ایسے عمارتیں ہیں جو اپنے اتہاس کو بیاں کرتی ہے وہ ایک ایسی واحد واحد شہر ہے دلّی جہاں پہ ہر چیز جیسے کہ ٹیکنالوجی بھی لے لو آپ ہر چیز میں ہندوستان میں سب سے آگے ہے وہ